बागवानी हम खेत में करते हैं और खेत में जो है जो है आम और फूल गेंदा का फूल चमेली का फूल और हर चीज ये सब लगाकर के पपीता लगा कर के जो है उसको पैदा करते हैं हमेशा उसका देख रेख करते हैं हमेशा उसको पानी से सींचते हैं सफाई करते हैं और उसको जो है हमेशा परिवार वालों काे कहते हैं कि देखते रहना मान लीजिए मैं घर से कहीं रिश्तेदारी में चला जाती हूँ चले जाते हैं तो उसको जो है परिवार वालों को देख रेख करना पड़ता है पानी देना उसको सफाई करना या जाे तैयार होता है फूल उसको ले जाकर के बाजार में बेचना बेच देते हैं पैसे मिलता है आम भी बेच देते हैं पैसे मिलता है बेचने के बाद पैसे ले आते हैं घर पर तो परिवार वाले भी खुशी होते हैं हमको भी खुशी होती है चारों तरफ घेरे रहते हैं ताकि पालतू जानवर वहाँ ना जाकर के नुकसान हमारा करें हम इस तरीके से अपने बागवानी काे सुरक्षित हमेशा रखते रहें और हमेशा देख रेख करते रहते हैं घरवालों को भी कहते हैं कि तुम लोग भी देख रेख करो और हम भी करते हैं तुम लोग भी करते रहो हमेशा इसको अगर पानी की जरूरत है गर्मी में तो पानी नल से जो है उसको भरवाते हैं भरवाने के बाद उसको गोड़ाई करते हैं फावड़ा से और खुरपी से उसको घास को निकाल कर के उसको हमेशा साफ सुथरा रखते हैं खाद पानी हमेशा देते रहते हैं ताकि जो है हमेशा जो है फूल निकलता रहे और उसके जो है और घरवाले या हमको भी उसका पूजन के लिए काम में लेते हैं और जो बचता है उसको ले जाकर के मेले में बेच देते हैं पैसे मिलता रहता है हमेशा सब हमारा परिवार हम खुशी रहते हैं किसी को कोई चिंता नहीं रहती है उससे ज़्यादा लाभ हमको मिलने लगता है इस तरीके से हम उसका देख रेख हम हम हमारे परिवार हमेशा करते रहते हैं